जँ दुनियामे कतहुँ घूमि सकितहुँ तऽ हम हिमालय पर्वत पर घुमयलऽ जयतहुँ सुनलियै ओतय जे छै से ओ बर्फेके पहाड़ छै हिमालय पर्वतके चोटी पर बहुत बर्फ छै आओर आकाशमे सटल होयके कारण बादल आ पर्वत दुनू आपसमे सटल रहैत छै एहि नजाराके देखबाक लेल हम जे छै से बहुत इच्छुक छी आओर यदि हमरा कहिओ समय भेटल तऽ हम जरुर हिमालय पर्वत पर जायब आओर नेपालके काठमांडूमऽ सऽ रस्ता छै सुनलियै हँ जाइके तऽ हम यदि नेपाल जायब कहिओ एहन मौका लागि गेल हमरा तऽ हम जरुर हिमालय पर्वत पर जायब ओ जे छै बर्फके जे छटा छै पहाड़ पर ओ देखयके लेल बहुत इच्छुक छी हम आओर पहाड़ आओर आसमान ई दुनूके जे संगम छै ओहो देखयके एक अद्भुत आनन्द छै कभी कभार टी वी पर हम देखलहुँ हँ किन्तु जहन साक्षात ओकरा देखब तऽ आओर आनंदित होयब